हैल्लो हां जी हां जी मैडम जी में तुसेंगी पुच्छना चाह्न्नियां के में पैह्ली बारी इद्धर न अखनूर शैह्रा च आई आं घुम्मन पैह्ली बारी आई आं ते आहो पैह्ली बारी आई आं ते घुम्मने आस्तै आई आं मेरी फैमली बी आई दी ऐ कन्नै ते मिगी कुछ समझ नेईं आवा दा के में कुद्धर कुद्धर घुम्मां तुस मिगी सनाओ जगह् दे बारै थोह्ड़ा के मीं कुद्धर कुद्धर घुम्मी सकनियां तुस सनाओ अच्छा अच्छा आहो मैडम में दिक्खेआ बड़ी गै खूबसूरत जगह् ऐ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मैडम एह् उ'ऐ पांडव गुफा ऐ में सुनेआ जेह्ड़ा अज्ञात वास हा पांडवें इत्थै कट्टेआ हा अखनूर अच्छा अच्छा इद्धर ऐ पांडव गुफा अच्छा अच्छा तां ते ओह् मिगी दिक्खनी चाहिदी बड़ी खूबसूरत होनी फिर ओह् अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा आहो आहो आहो मैडम में इत्थै न आं दलाई लामा होर में सुनेआं हा में के दो ज्हार बारां च इत्थै आए हे पता नीं हा कि आए हे ते हून मिगी तुं'दे कोला पता चलेआ जेह्ड़ी ओह् आखदे हड़प्पा संस्कृति दे अवशेश लब्भे अच्छा अच्छा तांइयै दलाईलामा होर बी इद्धर आए हे अच्छा अच्छा आहो अंबारा नां सुनेआं में अंबारा इत्थुंआ किन्ना क दूर ऐ अच्छा सत्त अट्ठ किलोमीटर दूर ऐ अच्छा अच्छा ते ऑटो बगैरा लब्भी जंदे उत्थै जाने आस्तै अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा आहो मैडम जी ओह् ते रस्ते च जिसलै मीं आ दी ही ना असें रस्ते च दिक्खेआ कोई मंदर ते बड़ा बड्डा बड़ा सोना जेहा मंदर ऐ अच्छा अच्छा नरसिंह दा मंदर ऐ इत्थै अच्छा अच्छा अच्छा हां जागे मैडम जागे जरुर उ'ऐ न असें गी पता गै नी हा जे इत्थै केह्ड़ी केह्ड़ी जगह् ऐ जित्थै मीं घुम्मी सकनीआं आहो अच्छा अच्छा अच्छा ओह् मैडम जी मिगी दस्सो हां इत्थै कोई बल्ले दे बागै दी जेहारत बी ऐ बड़ी सोनी किन्नी क दूर ऐ अच्छा दस पंदरां मिनट आहो जेआरत केह्ड़ी जगह ऐ ओह् अच्छा बल्ले दा बाग ठीक ऐ बल्ले दा बाग अच्छा आहो मैडम जी असें ते नां गै सुने दा गै ऐ जे बड़ियां प्रसिद्ध जगह न इत्थै पैह्ली बारी अ'ऊं इत्थै आई ते मिगी पता नीं चला दा जे कुद्दर जां पैह्ले हून तुसें मिगी सनाई उड़ेआ अच्छा में पैह्ले जागी अच्छा मैडम जी मीं सुनेआ इत्थै गुरुद्वारा बी ऐ कोई बड़ा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मैडम जी तां ते तुसें अखनूर शैह्र दी बल्लै बल्लै तां बड़ा सोह्ना शैह्र ऐ तुं'दा इत्थै इन्ने मंदर इन्ने सोह्ने मंदर आहो आहो मैडम जी मीं ते लग्गा दा ऐ मीं ते सुनियै गै ठंड पेई गेई ऐ दिक्खियै पता नीं केह् होना किन्ना सोह्ना गुरुद्वारे इत्थै मंदर इत्थै चिनाव दरिया इत्थै ऐ ना बस मैडम जी में हूनै निकलन लगी ही अच्छा अच्छा मैडम जी अज्ज गर्मी बी बड़ी ऐ सोचां दियां हूनै जां ते दरेआ च पैर पाइयै बैठां गर्मी बी बड़ी लग्गा दी ऐ अज्ज बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी तुं'दा बड़ा बड़ा धन्नबाद तुसें मिगी इन्ना गाइड कीता बस में हून निकलन लगी ही में सोचेआ कुसै लोकल बंदे गी पुच्छां इस जगह दे बारै च में माफी चाह्गी में तुं'दा बड़ा समां लैता पर फिर बी में तुसेंगी बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करंग नेईं मैडम जी मीं ते तुसें दिक्खियै पता चली गेआ जे इत्थूं दे लोक वाकेई बड़े चंगे होने अखनूर शैह्रा दे लोक हां बिल्कुल मैडम जी तुं'दा बड़ा बड़ा धन्नबाद थैंकयू ओके मैडम जी थैंकयू जी थैंकयू